ठीक कुन्दन देबी खेलके बात नहि करैत छियै कि करोनाके जे एलैयऽ सुइया तुइया लगेलियैया सुइया लगाना जरूरी छै हँ कए गो सुइया लगेलियैयऽ एक्के बेर नहि तऽ औ हँ सुइया कम से कम तीन टा चाही तीन टा सुइया आएल निकललै करोनाके बारेमे इहाँ लगेलियै जेतऽ नहि लगाएल छै ओतऽ कए जागरुक चाही हँ सबके लगाना चाही सुइया जागरुक मतलब जे नहि जानलै यऽ जे नहि लगा रहल छै सुइया ओहो सबके बोलि देतै जनकारी दए देतै तऽ ओहो सब लगाए लेतै सुइया ठीक रहतै करोनाके बारेमे सुइया लगाना भी जरूरी छै जे आर जे अड़ोसनी पड़ोसनी छै सबके बोलि देना छै कि करोनाके बारेमे सुइया अइलै यऽ सरकारी सुइया लगाना चाही हँ सुइया लगाना चाही नहि हँ ई सरकारीके काम छियै टीका लगाना भी जरूरी छै पुरबे इहए एलै रह करोनोके बारेमे नहि सुइया एखनी करोनोके बारेमे चलि रहल छै पूरा सहचारी करोनोके फेसमे नहि ई सुइया अहाँ लगौलहुँ हँ सुइया तीन गो लगबै के यऽ हँ महिना दिन पर दू महिना पर आबै छै तब लागै छै सुइया एकटा सुइया तीन महिना पर लागै छै एक गो सुइया लागै छै दू महिना पर एगो लागलै रहए छओ महिना पर इहए सब करोनाके बारेमे अइलै यऽ सरकार रखैके लिये सुइया भेजलकैया ठीक छै तब मिलबै ठीक छै तब मिलबै